हैल्लो हां जी केह् मतलव कदुआं दा एह् बक्खरा गै ट्रैंड बनी आ हां करनां पौनां किश चंगा कीता तुसैं सनाई ओड़ेआ जी ऐम सी बी इयै कोशिश ही ना सवजैक्ट शैल कंबीनेशन मिली जा ते ठीक ऐ पेपर देनां गै पौनां सी ई टी दा पैह्लैं नंबर बनदा फ्ही दिक्खनें आं केह् कनां ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ बिल्कुल